ٹرین کا سفر ہمیشہ سے ہی ایک دلچسپ اور یادگار تجربہ رہا ہے جب میں پہلی بار ٹرین میں بیٹھا تو کھڑکی کے پاس نشست ملی باہر کا نظارہ دیکھنا بہت اچھا لگا نشست آرام دہ تھی اور اگر سفر رات کا ہو تو برتھ پر سونا ایک الگ ہی مزہ دیتا ہے جب ٹرین چلتی ہے تو اس کے انجن کی آواز ایک خاص سا شور نکالتی ہے جو آہستہ آہستہ پس منظر کا حصہ بن جاتا ہے پٹری پر ٹرین کی چلنے کی آواز چھک چھک چھک بہت دلکش ہوتی ہے مسافروں کی باتیں کھانے کی خوشبو اور ہر اسٹیشن پر رکنے کا انتظام سب مل کر ایک یادگار تجربہ بنا دیتے ہیں ٹرین صرف سفر کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک مکمل احساس ہے ٹرین سے میرا دہلی آنا جانا لگا رہتا ہے جو کافی دلچسپ اور یادگار رہا ہے میں کھڑکی والی نشست پر بیٹھا ٹرین جیسی ہی چلی پٹری کی چھک چھک اور انجن کی گونج نے سفر کا مزہ دو بالا کر دیا دورانِ سفر باہر کے مناظر چائے والے کی آوازیں اور مسافروں کی بات چیت بہت اچھے لگے رات کو برتس پر آرام سے سویا اور صبح دہلی پہنچ کر ایک نئے شہر کی رونق کو محسوس کیا